पैह्लें पैह्लें स्कूलैं च बड़ियां ऐक्टिविटियां होंदियां हां जि'यां बच्चे कबड्डी खेलदे हे दौड़दे हे तां बच्चे जेह्ड़े हे ऐक्टिव रौंह्दे हे इ'यां कोई बमारियां नेईं हियां लगदियां जि'यां पैह्लें पैह्लें खलांदे हे बोरी च बच्चें गी पाना ते फ्ही दौड़ लोआनी ते ओह् च चिमचे च बांटा पोआनां ते दौड़ रेस करानी ते बच्चे बड़े ऐक्टिव हे कबड्डी खेलदे हे ते कुड़ियां जि'यां पैह्लैं पैह्लैं लूत्ता खेढदियां हां लूत्ता खेढनें दा ओह् शरीर हरकत होंदा हा ते कोई बमारियां नेईं लगदियां हियां नां साह् चढ़दा हा अजकल्ल बच्चे इ'यां फोनैं च डुब्बे दे ते जे चलो अजकल्ल बी स्कूलैं च करांदे न पर बच्चे इंट्रस्ट गै नेईं लैंदे करने दा ओकड़ा रखदे गै नेईं ओह् अजकल्ल बस बच्चे फोन गै दिखदे बड़ी हद्द बच्चे कुदै दौड़ लाई ओड़ङन ते इ'यां मतलव खेलनै बास्तै नेईं अजकल्ल बच्चें दा रूची नेईं ऐ ते पैह्लैं पैह्लैं बच्चे जेह्ड़े स्कूलैं च बाल्ली बाल बी खेलदे हे ते स्कूल बड़ियां शैल गेमां करांदे हे बच्चे इक चैरें आह्ली होंदी ही कुर्सियें आह्ली गेम होंदी ही कुर्सिंयें आह्ली गेम खेलदे हे ते ओह् कन्नैं बी बच्चें गी बड़े कन्नै बच्चें दा इन्याज़ होई जंदा हा कन्नै शरीर तंगरुस्त रौंह्दा हा ते अजकल्ल बच्चे फोनै च गै डुब्बे दे रौंह्दे ते अजकल्ल नी एह्कड़े मतलब खेलने खूलनें दा ध्यान घट्ट गै बच्चें गी खेलदे ते हैन पर इ'यां इन्ना पैह्लैं बच्चैं कुदै फोन थ्होंदे गै नेईं हे ते खेलनै आस्तै मस्त रौह्ना बच्चें अपना शरीर बच्चें दा ठीक रौंह्दा हा दौड़दे हे ते अजकल्ल नेईं अजकल्ल चलो ञ्यानें पढ़दे ते हैन पढ़नें दे कन्नै कन्नै थोह्ड़ा खेलना बी बड़ा जरूरी ऐ ते खेलदे नेईं हैन खेलनै आस्तै बच्चे इन्ना इंट्रसट नेईं लैंदे जैद फोनै च गै फोनैं च बड़े मस्त रौंह्दे ते फोनैं च जिसलै डुब्बे दे रौह्नां ते नजर बी फ्ही बीक गै होंदी ते इ'यां बच्चे कन्नै कन्नै पढ़ाई दे कन्नै कन्नै खेल्ला बी करदे रौह्न तां बच्चे फिजिकली बी फिट्ट रौंह्दे कन्नै औने आह्ले टैम बच्चें जि'यां भर्थियां भुर्थियां दिखदे न तां फिट्ट रौह्दे न झट्ट दौड़ कड्ढ़ी लैंदे न हून बच्चे फोन गै दिखदे रौंह्दे ते आक्खो जाओ उ'नें गी दौड़ां लाओ तां बच्चें गी अजकल्ल साह् गै चढ़ी जंदा अजकल्ल दौड़ां तां गै नेईं बच्चें कोला दा निकलदियां पैह्लैं छड़ी दौड़ कड्ढ़दे हे बच्चे ते चलो आर्मी च फिट्ट होई जंदे हे ते अजकल्ल नी अजकल्ल बच्चैं कोला दा दोड़ गै नेईं निकलदी चलो टैस्ट पास करी ओड़ग दौड़ै चै दा रेही जंदे पैह्लैं होंदी गै दौड़ ते दौड़ै चा बच्चे रेही जंदे ते गेमां मतलब पैह्लैं शैल स्कूलैं इ'यां देस्सी गेमां करांदे हे तां बड़े शैल बच्चे तंदरुस्त रौंह्दे हे अजकल्ल नी अजकल्ल ताहियें बच्चें गी मुटापा होआ दा उप्परा दा खान पीन उऐ जेहा इ'यै तली दियां चीजां खानियां मोमोस खाने ते तली दियां चीजां खंदे ते उस बजाह् कन्नै फैट होआ दे कन्नै खेलना कूदना नेईं थोह्ड़ै टैम बच्चै नै पढ़ना बी चाही दा थोह्ड़े टैम खेढन बी जाना चाहिदा रन्निंग बी करनी चाहिदी ते बच्चे अजकल्ल पसंद नेईं करदे किश उऐ फोनैं च गै दिखदे रौंह्दे चौबी घैंटे ते फोनैं पर दिक्खने कन्नै फ्ही बमारियां लगदियां इक उप्परा दा खान पान गै उऐ जेहा ते तली दियां चीजां खानियां मुटापा होई जंदा साह् चढ़न लगी पौंदा बच्चें गी पैह्लैं पैह्लैं बैट बाल बड़ा खलांदे हे बच्चें गी स्कूलैं बैट बाल खलाना कन्नै होंदा हा इक संदोलिया गेम होंदी ही संदोलिया खेलदे हे ठिक्करिंयें दा माच्चे गा मारनियां दोड़ना बच्चैं ओह् बड़ा खेलदे हे ते इक ओह्क़ड़ी गेम होंदी होंदी ही बड़ी एह्ड़े खेलदे हे कुड़ियां खो खो खेलदियां हां अजकल्ल खो को बंद गै करी ओड़ी दी खो खो खेलनै कन्नै कुड़ियां दौड़दियां हां शरीर तंदरूस्त रौंह्दे हे ते कुड़ियैं बी अजकल्ल कम्म केह् करना पैह्लैं कुड़ियां कम्म घरा दा बी करदियां हां ते खेल खड़ोलियां बी करदियां हां तां कुड़ियां तंदरूस्त हियां अजकल्ल कुड़ियां पढ़ाई उप्पर गै ते घरे दे कम्म ओह्कड़े रेह्दे नेईं घरे दे कम्म कुड़ियां करदियां हां गोहा बी चकांदियां हां है ते कुड़ियां गोहा बा चकाना भांडे बी मांजने साफ सफाई कच्चे घर होंदे हे सोतना फंडना बी ते बच्चे कन्नै कम्म बी करदे हे कन्नै पढ़दियां बी हियां अजकल्ल बच्चे उऐ अंदर दो फुल्के अन्गर गैसे पर पकाए दे उं'दी मांमां बनाइयै खलाई ओड़दियां ते कुड़ियां कम्म नेईं करदियां तां मुटापा कुड़ियें गी बी ते बच्चे होंदे पढ़ाई दे कन्नै कन्नै गेम बी बड़ी जरूरी ऐ खेलना बी बड़ा जरूरी ऐ ते ओह्